کچھ مقامی یا صنعتی کاروبار جو سنٹرل دہلی ضلع کے لیے بہت ہی اہم ہیں ان میں سے کپڑے کا کاروبار برتنوں کا کاروبار پیتل کے برتن کا کاروبار پتنگوں کا اور موم بتی بنانے کا کاروبار ہے جو کہ ارتقا پذیر تو ہوئے لیکن جس طرح سے ہونا چاہیے تھا وہ مقام ان کو حاصل نہیں ہوسکا اس لیے کہ ان کو بہت سارے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ ان کو اتنے پیسے نہیں مل پاتے اتنا بڑا ان کے پاس کیپٹل نہیں ہوتا جتنا ملنا چاہیے تھا ان کیپٹل نہ ملنے کی وجہ سے ان کو چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ زیادہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر پاتے اور یہ زیادہ لوگوں تک اپنے کاروبار کو پہنچا نہیں سکتے تو اس بنیاد پر ان کو بڑی پریشانیاں ہوتی ہے